सोशल मीडियामे हम तब ओकर मददके नाना प्रकारके चीज सिखलहुँ जेना मोबाइल चलौनाइ इसकुल कॉलेजमे प्रिन्टिंग केनाय सिलाइके काजके सङ्ग सङ्ग आओर सोशल मीडियाके आधारपर हम सब केना मोबाइल चलाओल जाइ छी से सिखलहुँ तकर बाद हम सोशल मीडियाके आधारपर हम तब सिलाई कढ़ाइ कटाई बिनाइ

आभारी छी आओर ओहि हम सभके बहुत प्रकारके ज्ञान उत्पन्न भेल सोशल मीडियाके आधारपर हमसभ बहुत प्रकारके काज कऽ रहल छी जे सोशल मीडियाके द्वारा हमरा सबके सिखाओल गेल आओर ओकर प्रसार कयल गेल जैसँ हमसब एहिके विशेष रूपसँ एकर अथी करय छी